जाय सुबुङा आबाद मावनायखौ सायख'वा बे सुबुङा गावनो गाव जिउवाव रसा नांनाय एबा गावनिनो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै लानो हायै बेबादि मानसिखौ बुंनाय जायो जाय मानसिया गावनि थांनानै थानो थाखाय आबाद मावनायखौ बादा होयो एबा आबाद मावनायखौ बन्ध' खालामो जिउआव बेहा खैफोद गोनां नाथाय जों बयबो आबाद मावनायखौ मावनांगौ आबाद मावनानैसो जोंनि माखासे मोन्नो गोनां जेरै माइ आबाद फाथो आबाद बेसर आबाद बायदि मैया बायदि सिना बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो बे आबाद मावनायफोरखौ जाय मानसिया मावा बे मानसिया जिउआव र'सा नांगोन एबा थैनो गोनांबो जागोन नाथाय जाय आबाद मावनायखौ बयबो मावनो गोसो जायो बिथां मोनहा बयबो आबादखौ दिरुन नांगौ आबाद मावनाया बयनिबो थाखाय गोनांथार आबाद मावनायनि थाखाय बयनिसिम गोनांथार आबादखौ जों बयबो मावनांगौ आबाद मावनायनि थाखाय सरकारा गोबां माखासे आयदा आयदा दिरुन्ना होयो माखासे खायबा दिरुन्ना होयो आबादखौ जों बयबो मावनांगौ माखासे सरकारनिफ्राय अनसुंथाय मोन्नाय जायो आबाद मावनायफ्राव मखासे

आबाद मावनायखौ बयबो मावनांगौ आबाद मावनायनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथार आदार मावनायखौ बयबो बाहायनांगौ आबादखौ बयबो मावनांगौ जाय सुबुंफ्रा आबादखौ मावा बिथांमोनहा गावनि सायाव गावनो ख'हा लाबोयो जाय मानसिया आबाद मावनो गोसो जाया बिथांमोनहा गावनि जिउआव ख'हा दङ आबादखौ जों बयबो मावनांगौ आबाद मावनायनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथार बयनिबो थाखाय आबादखौ मावनो थाखाय सरकारा बिथोन हरो साफ्रोम मानसिया आबादखौ मावनांगौ बयबो ज'ज' खामानि दामानि मावलांनांगौ बा आबाद मावलांनांगौ आबादखौ बयबो मावनांगौ जिखि आबादानो जाया बयबो मावनांगौ आबाद मावनायजोंसो साफ्रोम जोंनि गोग्गो जोंनो न'खर दानो हालाङो आबाद मावनायजोंनो जों गोबां रां आरजिनो हायो आबादखौ जोंनि थाखाय मावनायनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथार बा बयबो साफ्रोम राज्यो राजाफ्रा आबादखौ मावनांगौ आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो न'खर दालांनो हायो बा गोग्गो समाज दालांनो हायो दा जों बयबो आबादखौ मावनाया गोनांथार दा बयबो राज्यो राजाफ्रा आबाद मावनो थाखाय गोसो जानांगौ दा आबादखौ बयबो मावनांगौ